ہندوستان میں کھانا کئی طریقوں کا ہے ہر ایک کے لئے ایر علاقے میں الگ الگ ہے اور حیدر آباد میں روزانہ ترکاری کا سبزی کا سالن اور اسپیشل اسپیشل جمعہ کے دن کھٹی دال تلا ہوا گوشت اسپائسی پھر اتوار کے دن کھچڑی کھچڑی کھٹا رہتا ہے جمعہ کے دن بیچ ویکنڈ میں سبزی وغیرہ بناتے ہیں اور اچھے خاصے خواہشیں کھانے رہتے ہیں مزہ بھی بے مثال مزہ رہتا ہے بیگن مچھلی بیگن ٹماٹر بیگن بناتے ہیں ترئی اور کدو میٹھے کدو لونگ الائچی کا سالن بہت مست مزے دار رہتا ہے مسالے زیادہ استعمال ہر پکوان میں چکن کی ٹکیا رہتا نا وہ زیادہ تر ذائقہ بڑھ جاتا ہے اس کا ایسے بہت سے کھانے ہیں شکریہ